हांव एक्चली खूब गेम खेळटा लायक फुटबॉल क्रिकेट मागीर वॉलीबॉल आनी अशें कबड्डी बी आनी इनडोर गेमूय खेळटा हांव लायक अशें मोबायलाचेर लुडो मागीर उनो बी खेळटा कार्डानी खेळटा हांव आनी मेन म्हटल्यार म्हाजी चड फेवरेट गेम आसा क्रिकेट आनी फुटबॉल हांव जेन्ना स्कॉलान आसलो तेन्ना हांव क्रिकेट आनी फुटबॉल खेळटालो आनी म्हाजी क्लासमेट्स जे आहा तेंच्या वांगडा हांव खेळटालो क्रिकेट आनी फुटबॉल सद्द्या हांव आतां कामाक वयता बट म्हाका तितलो टायम गावना तरी पूण हांव खेळटा चडसो फुटबॉल कित्याक म्हाजो रोल मॉडल आहा तो सी आर सेवेन आहा म्हाका सुद्दां अशें एक एकदां दिसता की हांव सुद्दां म्हज्या कंट्रीक खेळों आनी म्हज्या कंट्रीचें नांव वयर काडूं किद्याक अशें अशें लायक म्हाका एक अशी उमेद आसा की हांव म्हज्या कंट्री खातीर खेळो आनी हांव व्हडलो जावं म्हाका दुसऱ्यांक पळोवन सारकी अशी उमेद येता खेळपाची फुटबॉल आनी क्रिकेट आनी मेन म्हटल्यार तितून अशें पार्टिसिपेट करपाचें पडटा की हांव लायक म्हाजे फूल हांव कॉन्ट्रिब्यूशन तितून घालता खेळपाक जाता तितलें हांव म्हाजें बेस्ट दिता आनी ट्राय करता की आमी शिकपाचें आनी म्हाजी इच्छा आसा की हांव सुद्दां एक लायक असो सी आर सेवेन ना जाल्यार मेसी बी आहा तेंचे भाशेन एक व्हडलो प्लेयर जावं आनी खूब हें करून म्हजे कंट्रीचें नांव वयर हाडूं आनी लायक अशें दुसरी गेमी आतां खेळटा हांव सद्द्या आतां कामान म्हाका टायम गावना तरी पूण हांव संडेचे संडे सकाळी म्हज्या फ्रेंड्सां वांगडा वयता क्रिकेट खेळपा आनी आमी टोर्नामेंट बी लायता खूब आनी ते चडशे टोर्नामेंटान हांव जिखता आनी जो म्हाजो रोल आसा तितून करपाचे लायक समज जर हांव बॅट्स बॅटींग करता जाल्यार हांव म्हजी फूल लायक एनर्जी घालता भितून आनी जाता तितलो स्कोर करता आनी म्हणजे हांव म्हज्या टिमीक कशें करून जिख जिखोवपाक लायक प्रयत्न करता आनी कितेंय करून आमी जर जिखले जाल्यार खूब मजा येता आनी लायक दुसऱ्यांक सुद्दां सांगता की बाबा यो खेळा आनी मातशे लायक हेल्थूय बरी उरता तितून क्रिकेट खेळटा नाजाल्यार फुटबॉल खेळटा तशेंच आतां समज जर तूं मोबायलार बी गेम खेळटा तितून चड हे जायना हितून तरी मातशे लायक आमचें हेल्थूय बरें उरता लायक फूल बॉडीचे एक्ससायज बी जाता आनी